हा असांए पासे में हिक सरिकारी लायब्ररी आहे जिते वञी करे मूंखे पढ़णु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे नावेल नावेल पढ़णु ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐतिहासिक किता्ब पढ़णु सुठो लॻंदो आहे ऐं नॉवेल में प्रेम कथाऊं ॿुधणु ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं ऐतिहासिक पढ़णु वध सुठो लॻंदो आहे असांजो इतिहास भारत इतिहास पढ़णु सुठो लॻंदो आहे ऐं इनखां अलावा मूंखे कृष्न जा सभु रूप जूं व्याखाऊं ॿुधणु सुठियूं लॻंदियूं आहिनि अउं ऐं गीता ॿुधण बी सुठी लॻंदी आहे गीता पढ़णु बि सुठी लॻंदी आहे उनखां अलावा मूंखे सुखमणी पढ़ण बि सुठी लॻंदी आहे ऐं छा आहे लाइब्ररीअ में शांति वातावरण सां पढ़णु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे नावेल पढ़णु त अती सुठो लॻंदो आहे इनखां अलावा इतिहास जूं जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि मूंखे ॿुधणु ऐं पढ़णु ऐं इनखां अलावा ॿियनि खे ॿुधाइणु बि सुठियूं लॻंदियूं आहिनि गीता जो वर्णन सुठो लॻंदो आहे अरड़हां अध्याय अध्याहनि जो सारु सुठो लॻंदो आहे सुखमणी ॿुधणु ऐं पढ़णु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मूंखे इनखां अलावा मूंखे समाचार पेपर पढ़णु सुठो लॻंदो आहे ॿारनि खे पढ़ाइणु सुठो लॻंदो आहे पढ़ाइण जूं जेतिरियूं बि ॻाल्हियूं आहिनि सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं ॿारनि जो इस्कूल जो पढ़णु ऐं उन्हनि खे समुझाइणु बि सुठो लॻंदो आहे पाठु पढ़णु बि सुठो लॻंदो आहे लाइब्ररीअ में वञी करे पढ़णु त वधीक सुठो लॻंदो आहे उते कोई शोर शराबो बि न हूंदो आहे ऐं उतां जी व्यवस्था बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे उते वञी करे तरह तरह जा किताब पढ़णु ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि इनखां अलावा रामकथा ॿुधणु सुठी लॻंदी आहे भा ऐं गीता ॿुधणु सुठी लॻंदी आहे भागवत गीता ॿुधणु सुठी लॻंदी आहे इनखां अलावा कृष्न जा जेके बि अवतार आहिनि उनखे ॿुधणु सुठो लॻंदो आहे पढ़णु सुठो लॻंदो आहे कृष्न भक्ती ॾाढी सुठी लॻंदी आहे कृष्न जा जेके बि ग्रंथ आहिनि मूंखे ॿुधणु ऐं पढ़णु ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि लायब्रेरी त अती सुठी लॻंदी आहे उते वञी शांति वातावरण में पढ़णु मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे